सभिनी खां वधीक मज़ो ईंदो आ ऑर पी जी खेॾण में मुंखे ऑर पी जी छो छो कि उते कीअं असां जीअं हिक वाइस सिटी आहे उसां केॾांहुं बि वञी सघिन्दा आहियूं कुझ बि पंहिंजो करे सघिन्दा आहियूं एस पी एस में छा आहे असां खे बस फइरिंग करणी हून्दी आहे या कंहिं खे मारिणो हून्दो आहे उहो न मूंखे हिन में मज़ो ईन्दो आहे हिन में असां कार बि हलाए सघन्दा आहियूं केॾांहुं बि ॾुकी सघन्दा आहियूं जंहिं खें खपे हुन खे मारे सघन्दा आहियूं कुझ बि था करे सघूं हिन में जाम सारा मिशन बि हून्दा आहिनि जेके सोल्व करिणा हूंदा आहिनि